हम अपना परिवार के साथ यात्रा करै लए चाहे छियै हमरा मोन होइ छै अपना परिवार के साथ दिल्ली जायके तऽ परिवारके साथ सब संग मे रहै छियै तऽ नीक लागै छै घुमयमे नीक लागै छै एक साथ रहेमे नीक लागै छै सब सऽ एकसाथ खाइत पियेत जाय छियै रस्तामे हँसी मजाक करैत जाय छियै मम्मी रहै छै पप्पा रहै छै बहन रहै छै भाय रहै छै तऽ सब परिवार रहै छियै तऽ जायमे नीक लागै छै कतनो दूर सफर रहै छै तऽ जल्दी खत्म भय जाइ छै रस्तामे सब खेलते कूदते जाइ छै सब साथमे रहै छै तऽ सफर ओ जल्दी कटि जाइ छै आओर नीको लागै छै घुमय मे आओर वएह सफर परिवार के साथ करल जाइ छै आओर दोस्त ओ के साथ सफर करय मे ठीके लागै छै कोइ एकगो दूगो दोस्त साथमे रहै छै तऽ सफर करय मे ठीक लागै छै कतौ घुमए लऽ जाना होइ छै दोस्त ओ साथ ठीक लागै छै सफर करयमे दोस्त आओर हमेशा खेलाबैत रहै छै कोनो चीज के दिक्कत नहि होइ दै छै तऽ सफर करय मे सबके साथ ठीक लागैछे परिवार के साथ आउर दोस्त के साथ इएह सब ठीक रहै छै सफर मे